तखन हम खेतीसँ से जुड़ल छी खेतीके लेल रङ्गबिरङ्गके फसल लगबै छी धान लगेलहुँ एखन गहूम गहूम लागल अछि गहूमके खेतके ओकरा जोताइ करेलहुँ ओकरा फर्स्ट किलासके तैआर करेलहुँ तैआर करेलाके बादमे फेर ओहिमे बीज डाललहुँ बीजसब डालिकऽ फेर ओकरा बराबर केलहुँ बराबर कएलाके बाद ओहिमे डिम्भी आएल डिम्भी अएलाके बादमे बाइस दिनके बादमे ओकरा पटौन केलहुँ पहिला पटवन केलहुँ पहिला पटवन कऽ ओहिमे फेर अहाँके केमिकल खादसब दऽ कऽ ओकरा अथी केलहुँ खर पतवार जे रहल ओकरा बिछलहुँ ईसब कएलाके बादमे फेर दोसर पटौन केलहुँ आओर तेसर पटौन कऽ कऽ ओहि टाइम तक ओ गहूम पाकि जाइ छै तकर बाद काटिकऽ ओकरा अनलहुँ थ्रेसरपर थ्रेसरपर ओकर धुनाइ भेलै ओ ओकरा थ्रेसिङ्ग कऽ कऽ दाना अलग केलहुँ भुस्सा अलग केलहुँ भुस्सा मवेशीके लेल राखल गेलै आओर अनाज अपना सभके सेवा सेवाके लेल राखल गेल तकर बाद गाछ बिरिछ से लगेलहुँ फलके गाछ आमके गाछ जतेक फल अछि जे हमरा जे हमरा स्थानमे प्राप्त अछि ओहिसब फलके केला गाछ अमरूद गाछ आओर आमके गाछ सन्तरा गाछ नेबो गाछ फूलके से रङ्गबिरङ्गके फूल लगबै छी सब फूलके मतलब जे छै से भगवानके सेवाके लेल रङ्गबिरङ्गके फूलके बेबस्था कएलहुँ कमल कमल फूल लगेलहुँ कमल फूल लगेलाके लेल फर्स्ट किलासके तालाब सबके बेबस्था कएलहुँ ओहिमे जे छै से कमलके बीज देलहुँ कमलके उत्पन्न कएलहुँ ओहिसँ जे छै से कमलसँ पूरा पूजापाठ दुनिआ जहान से सब भेल से सब कएलाके बादमे से सब भेलाके बादमे ईसब काज कएलहुँ हँ गाछसबके रोकलहुँ रोपलहुँ जेनाकि बरसातके टाइममे फूलके गाछ बड़ा सुलभसँ लागि जाइ छै हँ ओहि गाछसबके मतलब लगेलहुँ पटेलहुँ पटवन देलहुँ हँ आओर ईसब कएलाके बादमे सबकाज एकदम कृषिमे कोना कोना गोबर देबै कोना पानि देबै कोना कि देबै ईसब चीज जे छै से मतलब होइए जे नहि अथी कएलहुँ हँ सब चीजके मतलब खाद पानि जोताइ कोड़ाइ ओकर गाछके छटाइ कातिक महिना अएलै एहि समयमे ओकरा पुरनका खेरही सबके काटि देलिए फेर नब पल्लव बसन्तके आगमन भेलै नया नया पल्लव अएलै ओहिमे नया नया फल लगलै नया नया फूल लगलै रङ्गबिरङ्गके मतलब जे छै से सुहाओन दृश्य रहै छै बगानमे गेलहुँ मग्नमुग्ध भऽ गेलहुँ ओ फूल तोड़िकऽ अनलहुँ भगवानके सेवाके लेल पूजा पाठके लेल यज्ञ यापनके लेल ओकर उपयोग कएलहुँ हँ इएहसब रहै छै मवेशी रखलहुँ मवेशीके मतलब जे चाराके बेबस्था से भऽ गेलै घास भुस्सा ईसब अपन फसिलमेसँ अलग कऽ लेलहुँ हँ मतलब पटवनके टाइम भेलै बोरिङ्ग द्वारा मोटर द्वारा ओहिमे जल देल गेलै सब पटवनके काज भेलै हँ कृषि प्रधान हम हमर देश अछि कृषिपर हमसब आधारित छी आधारित छी कृषि नहि उपजतै तऽ हमसब कि खाएब ताहि लऽ कऽ हर समय हमरा सभके ओहिठाम ईसब बेबस्था छै हेँ पोखरिसँ जल देलहुँ चापाकलसँ जल दऽ कऽ फूलके सिँचाइ कएलहुँ फलके सिँचाइ कएलहुँ गाछके कोना होइ छै कोना ओहिमे मतलब कीड़ा लागि गेल कोना ओ फूल बचै कोना ओ फल बचै एहि सबपरमे सबचीज छिड़काव कएलहुँ ओकर जे छै से कीटनाशक देलिए जे हमरा फसिलके सुरक्षा भेटै आलू लगेलहुँ बैगन लगेलहुँ कोबी लगेलहुँ हँ आलू बैगन कोबी मूली गाजर हँ टमाटर हरा मिरची धनिआ पात हँ पालक हँ पालक ईसब मेथी ईसब रङ्गबिरङ्गके साग खेसारीके साग बथुआके साग गेनहारीके साग हँ एकसँ एक फसिल हमरा सभके बगानमे भेटै अछि एकसँ एक लगबै छी आओर सब आदमी प्रेमसँ ओहिसँ गुजर बसर सेहो करै छी आओर विशेष भऽ गेल तऽ मार्केटमे बेचबो कएलहुँ ओहिसँ किछु पइसा उपार्जन भेल गाइ रखने छी गाइसँ दूध उत्पादन कएलहुँ अपनो सपरिवार दूधके सेवन कएलहुँ गोबरसँ जे छै से खेतमे ओकर खादके उपयोगमे काज आएल ओ ओहिसँ खादके काज भेल गोँत गाइके गोँत हमरा मिथिलामे ओ अमृतके समान छै ओकर ओकर मतलब जे छै से सेवन भेल पूजा पाठमे भेल घी बनल घीसँ सब मतलब भोजनो कएलहुँ आओर होम जापसब सब सबमे गाइके घीके जरूरत पड़ै छै ओ गाइके घिओ भऽ जाइए सबचीज कऽ कऽ सब आनन्दसँ कृषि प्रधान हमसभ छी कृषिसँ जुड़ल सेहो छी कृषिके सब काजके विषयमे अनुभव सेहो अछि आओर एहिसब सङ्गे मवेशी कृषि फूल बागवान बगान बाड़ी हँ खेती पथारी एहिसब सब चीजसँ सब चीजके आनन्द लै छी हँ हमहूँ इएह चाहब हँ जे अहूँसभ एहिसँ जुड़ी एकर आनन्द ली हँ एकर आनन्दके वर्णन नहि छै एकर आनन्द लऽ लेब एकर एकर सब काज कऽ लेब तऽ जयजयकार भऽ जेतै हमरा मिथिलाके हमरा मैथिली भाषाके हँ तखन फूल रङ्गबिरङ्गके फूल